जय झूलेलाल मां मुंहिंजे जीवन जे रोमांचक सफ़र जे बारे में ॿुधायां त मां कच्छ भुज कच्छ जे पासे घुमणु वियो हुउसि हुतां जो सफ़र मुंहिंजे लाइ ॾाढो रोमांचक रहियो हुओ जीअं की कच्छ जो रण रणोत्सव ऐं ॿियों कोटेश्वर महादेव जो जेको पाकिस्तान ऐं इंडिया जी जेकी बॉडर इंडिया पाकिस्तान जी जेकी बॉडर आहे हुन उहा ऐं प्लस ॿियों कच्छ में जेके जेसल तौरल जी समाधि ऐं ॿिया घणेई जाम सारा स्थल आहिनि जेके घुमणु लाइक़ु हुन जॻहियुनि उन उन सफ़र जे करे जाम रोमांचक रोमांच मिलियो ऐं ॾाढो आनंदु आहियो हुओ हुते घुमि घुमण में जीअं मुंहिंजे जीवन जो सभु सभिनीनि खां वधीक रोमांच मूंखे कच्छ ऐं भुज में अनुभव थियो हुओ जय झूलेलाल